त्योहार के माने में धार्मिक विचार से हमारा लोक त्योहार है पूर्वज लोग से से चला आ रहा है हम्म पूर्वज लोग से चला आ रहा है त्योहार त्योहार में हमारे यहाँ जैसे खिचड़ी पड़ गई खिचड़ी में धूड़ी तिलवा लाई ये सिस्टम सब बनता है धुंडा बनता है और बहन बेटियों के घर पे पहुँचाया जाता है हम्म और घर भी बैपरा जाता है अपने यहाँ तो ये सब धार्मिक वाला त्योहार है और ये जो है दिवाली आती है दिवाली में हमारे यहाँ अच्छा अच्छा भोजन बनता है और लक्ष्मी के पूजा होती है

लक्ष्मी के पूजा में पूरे परिवार लग जाते हैं सारी व्यवस्था जुटाई जाती है उनके लिए भोजन से लेकर के उनको चढ़ाने के लिए हमारे यहाँ धर्म के विचार से बहुत मान्यता है बहुत लोग मानते हैं अच्छे भाव से मानते हैं इसमें कपट नहीं रखते पूजा पाठ में बहुत बड़ा ध्यान देते हमारे यहाँ और ये त्योहार जो है बहुत माना हुआ त्योहार हमारा दिवाली वाला है आड़ाका पाड़ाका सब बोलाते रहते हैं बहुत खुश रहते हैं उस दिन लोग जो बैरी रहता उससे भी गले मिल लेते हैं भईया इतना अच्छा व्यवहार है और फगुआ आ गया हमारा फगुआ घर घर जाकर के सब कोई मिलते हैं सबसे और होली खेलते हैं इसमें भी भाव जगता है प्रेम सबसे रहता है त्योहार जो है मेल मिलाव का त्योहार है सब हम लोग बहुत मानते है त्योहार को अच्छे भाव से मानते हैं और ऐसे ऐसे त्योहार जितने पड़ते हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको पूरे परिवार छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब मानते हैं बच्चों को भी छोटे छोटे बच्चों को भी सीख मिलती है ऐसे ऐसे ज्ञान मिलता हमारे पूर्वज लोग जो बना दिया हम लोग बच्चे थे उससे ज्ञान हुआ वो हम लोग कर रहे थे हमारे बच्चे कर रहे हैं बच्चे को बच्चे भी कर रहे हैं वही वैसा जो है ये संस्कार है परिवार का जब हम करेंगे तब ही हमारे बच्चे करेंगे अच्छा भाव से हम रहेंगे तो अच्छे भाव से बच्चे भी रहेंगे वैसे क्रिया चलती रहती हमारे लोग की